जब हम अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाते है बगीचे में जाता हूँ तो देखता हूँ हरे भरे बगीचे रहता है सब पौधे पेड़ पौधे फूल खिलते रहते हैं तो हमें खुशी आता है बगीचा लगाने से हमें और हमारे जीवन में सभी को लाभ मिलते हैं स्वास्थय के लिए बगीचे में जाते है घूमते हैं टहलते हैं सुबह के टाइम में सभी लोग व्यायाम एक्सरसाइज़ बगीचे में करते हैं गार्डन में घूमते हैं बगीचे लगाने से पर्यावरण सुरक्षित रहते हैं हवाएँ ठण्डा हवा सब लोग पाते हैं जब बगीचे में फल फूल इत्यादि देने लगते हैं तो हमारे अपने आप को महसूस होता है कि अब हमारे मेहनत का फल पूरा हुआ हरे भरे छोटे बगीचे सभी को लगाना चाहिए